हमर बिहारमे व्यवसायके लेल व्यवसायके फंडिंग हेतु बहुत सऽ बहुत सऽ अथी निबेष कयल जाइत अछि जेना की बैंक सऽ लोन लेल जाइत अछि सरकार द्वारा लोन देल जाइत अछि बहुत सा एहन आदमी छथि जे लोनके उपयोग करै छथि आओर अपन अपन बिजनेसके अपन आगाँ बढ़बै छथि व्यवसायके आगाँ बढ़बै छथि आओर बहुत एहन आदमी छथि जे ई अथी लोन ऋण लऽ कऽ बहुत सारा शिक्षा छेत्रमे आओर सब क्षेत्र मे व्यवसाय करै छथि आओर बहुत सब बहुत सब आदमीके एहि ऋण सऽ उपयोगमे लैछैथि आओर बहुत सा लोक ई ऋण लै कऽ बहुत सा काम करै छथि बिहारमे एगो व्यावसायिक लोन देल जाइत अछि जे बहुत कम कीमत पर बहुत बहुत अच्छा देल बहुत नीक सऽ देल जाइत अछि जे बहुत लोकके फायदा करै छै जाहि सऽ बिहारमे बिजनेसके बिजनेसके व्यवसायके आधुनकीकरण होइया आओर बहुत सा लोकि एहिमे शामिल होइ छथि जाहिसऽ बहुत रोजगार मिलै छै बहुत जनता एहिमे खुशी रहै छै जाहिसऽ बिहारके सरकार आओर बैंकके द्वारा ई देल जाइत ई लोन बहुत सऽ लोकके फायदा करै छै एहि दुआरे बिहार सरकार एहि लोनके आओर अत्यधिक कए कऽ सबके आओर सुविधा दै छथिन एहि लोन सऽ बिहारमे अहाँ कतौ भी व्यवसाय कए सकै छी आओर बिहारके जनताके एहिसऽ नौकरी हो नौकरी होइ छै जाहिसऽ बिहारके जनता एहिसऽ बहुत खुश रहै छै सरकारके ई मानदंड सऽ बहुत सा लोकसब खुशी छथि एहि दुआरे बिहार सरकार एहि मापदंडके बहुत अधिक करै छथि आओर व्यवसायिक लोनके बहुत कम कीमत पर सबके दै छथिन जाहिसऽ बहुत लोक एहिसऽ खुश रहै छथि बहुत लोक खुश रहै छथि आओर बहुत लोक खुश रहय छथ आओर